गेलेमु गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनो गोबांथार मुलामफा होयो जेरै खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहायारि जोंनि मेलेमारि आरो जोंनि सावस्रिफ्रा देहाफ्रा गोबांथार राफोद आरो जोंनि माखासे बेराम आजारनिफ्राय बारगनो हायो बिनिखायनो बर' समाजआव गोदोनिफ्रायनो गेलेमु बिथिङाव गोबांथार लेखा फरा रोङै सुबुंफ्राबो जाम्बा जाम्बिफ्राबो गामिफ्राव थानानैब्लाबो गोबांथार खेला गेलेदोंमोन खारनाय बारनाय आरो बेजोंनो लोगोसे मोसौ गुमनायफ्राव दुब्लिफ्रावबो जेरै फिथु गेलेनाय आरो बाथा गेलेनाय आरो बेबायदिनो दैयाव दुगैनाय समाव दै दैयाव गेलेनाय जेरै आयगल बायगल बायदिसिना बेफोर खेलाफोरखौबो गेलेबोदोंमोन आरो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर' समाजनियाव बर' सुबुंफोरनियाव बेराम आजारफ्रा बाराद्राय गोबांथार जासोआखैमोन आरो गोदोनि समाव गामि ओनसोलाव थानाय माखासे आइजोफ्राबो जेरै जोङो गोबांथार एक्सारसाइस नङाब्लाबो बिराद गोगोमै एक्सारसाइस होननानै बुंजायो जेरै माइ सौनाय उवाल उवाल उवालाव सौनाय आरो दिंखि गानाय आरो गोथौ दैखरनिफ्राय जेरै दै बोखांनाय दस लिटार फन्द्र' लिटार दैखौ जोङो गोथौ दैखरनिफ्राय जोङो आखाइजों बोखांनाय बेफोरो जोंनि देहानि मोनफा मोनफा बियाम बायदि बियामबायदिमोन दा बेबायदिजोंनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव आरो जोंनि बर' समाजाव जोङो बेफोरबायदि खेला दुलाजों लोगोसे जोंनि खामानि मावनाय बन सिननाय बेफोर बोलोनि खामानिफ्रा जोंनि देहाखौ गोबांथार मुलामफा होयोमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' समाजनि देहा सोलेराव गोबांथार बेराम आजार गिदिर गिदिर बेराम आजारफ्रा गोबांथार जास्रोआखैमोन